हमारे यहाँ पे भोजन के होटलें बहुत बिज़नेस मेन उस प्रसिद्ध हैं हर जगह होटल वो सफ़ल हैं खाने की नाश्ते की पूरी चीज़ों की होटल बहुत अच्छे से चलती हैं क्यों से कि बाहर का भी आदमी बेचारा भूखा नहीं रहता अपना बाहर से आता है गाड़ी घोड़े खड़ा खड़ा कर देता है और गाड़ी खड़ी करके और अपना नाश्ता खाना जो लगता है वो खाता है अपना पेट भरता है फिर अपना आराम करके आगे जाता है खाने की होटल नाश्ते की होटल बहुत सफ़ल है हमें सिर्फ नाश्ता खाना बहुत चलता है यहाँ सफ़ल खाना ही यहाँ सफ़ल है बिज़नेस में बिज़नेस में सिर्फ खाना ही होटल ही पसंद है बढ़ियेँ ग्रामीण क्षेत्र में खाना बहुत पसंद करते हैं लोग यहाँ पे नाश्ता खाना बहुत चलता है ग्रामीण क्षेत्र में हाँ बोलो